हॅलो हांव अभिजीत उलयतां फाटी हांवें एक रायड घेतिल्ली तुमच्या एपा वयल्यान अराउंड लायक एक आठवडो पयलीं हय आनी म्हाका आतां सेम यू नो सेम रायड जाय आनी एका प्लेसिर वचपाक जाय बट म्हाका सेम ड्रायव्हर जाय आनी सेम ये जाय आशिल्ले ताज्या खातीर हांवें तुमकां फोन केल्लो इज इट पॉसिबल आसा की तुमी म्हाका परत तीच रायड मेळपाक शकता हय हांव तुमकां डिटेल सांगता म्हाका खंय वचपाक बी जाय ते आमी तुमी मातशी म्हाका मदत करां की खंयसर तीच म्हाका सेम रायड जाय आनी त्या लोकेशनार वचपाक हय हांव फाटी हांव फाटी म्हापशेच्यान पणजे गेल्लों आनी म्हाका तीच रायड जाय परत म्हाका दुसरे लोकेशनार वचपाक जाय म्हाका हांगासल्यान एरपोर्टार वचपाक जाय सो हांव प्रिफर करतां म्हाका तीच रायड दिवपाची म्हाका मातशें डिटेल्स मेळिल्ले जाल्यार बरे जातलें आसलें हय इवन डिटेल्स तुमी धाडपाक शकता ना जाल्यार इवन तुमी रायड बूक करता रायड बूक सुद्धा करपाक शकता हांव केन्ना ट्रेवल करतलो तें तुमकां सगळें डिटेल्स धाडटा आनी तुमी मागीर हय हय तुमी मागीर म्हाका डिटेल्स धाडा ते हय म्हाका सांग सो तो ड्रायव्हर आशिल्लो तो खूब बरो आशिल्लो तिची सर्विस खूब बरी आशिल्ली सो हांव प्रिफर करतां तोच परत आयलो जाल्यार ट्राय ट्रिपूय बरी आसतली आनी तो टायमाचेरूय पावयतलो सो म्हाका ते बेस्टे आनी डिले नाका कळ्ळे किद्याक म्हाजे शेड्यूल खूब बिजी आसात म्हणून म्हाका यू नो कितें ते बेस्ट थींग कितें आसा तेंच जाय आशिल्ले सो तुमी हांव तुमकां सगळें म्हाजे डेट्स बिन फॉरवर्ड करतां हांव जाय जाल्यार तुमच्या एपा थ्रू परत बुकिंगय करतां जाय जाल्यार फक्त तो ड्रायव्हर आसा आनी ती कॅब आसा ती परत असायन करपाची हय आनीक एक दोन दिसानी हांव ट्रेवल करतलों सो हांगासल्यान म्हाका एरपोर्ट मेरेन ये जाय ती ट्रिप जाय मातसो हय तुमकां कितें डिटेल्स जाय ती हांव प्रोवायड करतां हय आनी म्हाका इवन रावंड ट्रिप जाता जाल्यार सुद्दा बरे आशिल्ले किद्याक हांव हांगासल्यान एरपोर्ट वतलों परत एयर्पोटच्यान हांगासर येतलो सो सेम पर्सन मेळत जाल्यार आनीक मातशें बरें जातलें हय हांव एपा वयल्यानूच बूक करतां इस्ट लायक हांव रेगुलर कस्टमर तुमचो सो एपूच यूज करतां हांव कळ्ळे सो एवरी नाव एन देन सो चडशे म्हाका चडशे सर्विस आसता ते सगळे बरेच आसता पूण म्हाका तोच पटीक्यूलर ये कॅब जाय आशिल्ली किद्याक तेजी हि वॉज वेरी पंच्यूवल कळ्ळे म्हाका लास्ट मिनीट कसले इशू नाका म्हणून हांव हें करतां हय तुमी म्हाका डिटेल्स धाडात हांव ताचे कडेन उलयतां तुमच्या एपा वयल्यान बूक करतां सगळें आनी आनी कितें समज तुमकां डिटेल्स जाय म्हजें कळ्ळे आनी कितें करपाक जाय जाल्यार हांव तें प्रोवायड करतां हय सध्या तरी एकूच ट्रिप आसा हय हांगासल्यान कडल्यान म्हज्या म्हापशांतल्यान एरर्पोट मेरेन सो आनी मागीर परतन म्हापसा सो हय आनी इन फ्यूचर सुद्दा अशें कितें ट्रिप आसत जाल्यार हांव डएफिनेटली तुमी आतां जर म्हाका हेल्प करता जाल्यार इन फ्यूचर सुद्दा यू नो आयल बी लायक म्हाका खरेंच मागीर हें करतलो तुमचेंच कडेन कॉल करून ये करून उयतलो आनी मागीर हांव वी केन फुडें आमी सेम कंटीन्यू करपाक शकता हय थँक्यू थँक्यू थँक्यू हेल्प केल्या बद्दल आनी म्हाका तें डिटेल्स धाडात तुमी हांव तांचे कडेन उलयतां कळ्ळे आनी मागीर तुमच्या एपा वयल्यान हें करता मागीर तुमी तो असायन करा म्हाका आनी हय हय तुमचे मागीर कितें पेमेंट्स आसा ते हांव ते कितें आसा ते हांव ओनलायन करतां मागीर हय वॉलेटा वयल्यान करतां हय ओके आनी कितें जाय तुमकां डिटेल्स म्हजे कितें बीन ओके ना सद्या गरज ना न्ही ओके बरे थँक्यू थँक्यू